नमस्ते सर क्या प्रॉब्लेम है उसकी अभी थोड़े दिन से तबियत ख़राब है दवा चल रही है उसको इसी लिए नहीं जा रहा है वैसे हाँ

अब दवा चल रहा है उसको जब सही हो जाएगा तब मैं भेजूँगी उसको वो तो वो तो बोल रहा है वो तो बोल रहा है कि जे मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ अच्छा

मतलब वो होमव अच्छा बोलिए अच्छा तो अभी वो मतलब होमवर्क नहीं बना के ले जाता है तो पढ़ने में लापरवाही करता है अच्छा अभी तो उसकी तबियत ख़राब है जब तबियत सही हो जाएगी तो उसको मैं सब कुछ समझा के होमवर्क कर कब होमवर्क कर के ले जाएगा आपको कोई कंप्लैन नहीं होगा उसके बाद

वो जो है ना जो चंचल बच्चा है थोड़ा खेलने कूदने में ज़्यादा मन लगता है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम पढ़ने में मन नहीं लगता है